भाई जेको तैराकी जो जेको असांखे आज़मूदो आहे न उहो सभिनी खां सुठो आहे चवंदा आहिनि जेको तैराकी ॼाणे माना उन्हीअ जी सिहत ॾाढी सुठी रहंदी पंध करण वारनि खे बि चवंदा आहिनि भाई थींदो आहे पर तैरकी हिकु अहिड़ी शइ आहे जेका पंध करण खां बि मथे आहे ऐं उन्हीअ में मज़ो इहो आहे जेको जेको तरण ॼाणे न तैराकी ॼाणे ऐं उहो सुठो पंद्रहं वीह मिंट अधु कलाकु बि तरे वियो ऐं तैराकी करे वठे त हुनजी सिहत एॾी सुठी रहंदी उनजे वेझो कोई बीमारी कोन्ह इंदी ऐं साह खणणु जी बि हुनजा जेके फेफेड़ा आहिनि उहे बि एॾा खुलंदा आहिनि ऐं साह खणणु में बि हुनखे आरामु रहंदो आहे ऐं साह ते वॾी ॻाल्हि आहे वॾो नियंत्रण थी वेंदो आहे हुनजो त इन्हीअ करे ऐं लंबी लंबो साह खणी सघंदा इन तरण वारा तरण तराकी हिकु आहिड़ी अ शइ आहे जंहिंमें अ अ फाइ सभिनी खां वधीक फ़ाइदो मिलंदो आहे ऐं एॾा फ़ाइदा कंहिं में बि कोन्हनि जेतिरा तैराकीअ में आहिनि मां पंधु बि कंदो आहियां पर मूंखे तैराकी न इंदी आहे जिनखे तैराकी इंदी आहे उहे ॾाढो मौज़ मस्तीअ में रहंदा आहिनि ऐं सिहतु ॾिसो पेट उननि जो अंदरि हूंदो आहे खाधो जेको खाइन सभु हजम थी वेंदो आहे काई बि शइ को बेसण बि खाई वञनि या कुझु बि खाई वञनि वेंदो अथनि हज़म थींदो तैराकीअ खां मथे त कोई कोई हूअ कोन्हे छा चएबो आहे जंहिंखे अ त मतिलबु सुठी शइ आहे तैराकी महिरबानी